जोंनि बर' हारिमुवाव सिनायथि होनो थाखाय गिबियाव आइजो माहारिया दख'ना बिद'नजों लोगोसे गाव दानाय दख'नाफोरखौ गानो बिजों लोगोसे आइजो माहारिया फाफ्लियाव जोमनो थाखाय फास्रा एबा सादोर बाहायो आरो बर'खौ सिनायथि होग्रा गुबै सियानो जाबाय दख'ना आरो आर'नाइ आरो गामसा हौवा माहारिखौ बर' होननानै सिनायथि होनो थाखाय हौवा माहारिया गामसा गामसा आर'नाइ गस्ला आर'नाइ बायदि लानानै बर'खौ बर' हारिखौ सिनायथि होनो हायो थिख बेबायदिनो आइजो माहारियाबो गावसिनि गावसोरखौ बर' आइजो माहारि होननानै सिनायथि होनो थाखाय बिदिनो जोंगा मागा गाबनि दख'ना गानो जेरै दख'ना थावसि दख'ना बिद'न बायदि रोखोमनि गोबां रोखोमनि दख'ना गानो थिख बेबायदिनो दानि दिनाव गोबाङानो दख'नाफोरखौ गाननो हमा बेनि थाखायनो दानि जुगाव गोबां हारियानो नास'यबोगासिनो दं आरो गावनि हारिमुखौ सिनायथि होनो थाखाय गावनि हारिनि सि जोमखौ गानथारनांगोन अब्लासो गावनि हारिखौ सिनायथि होनो हागोन आरो गावनि हारिखौ गोजौ लेबेलाव दैखोनो हागोन बिनि थाखायनो गाव गावनि हारिनि गाननाय जोमनाय सि जोमफोरखौ गानालासिनो दस्रा हारिनि सि जोमफोरखौ गानोब्ला गावनि गावनि हारिनि सि जोमा गोमालांनो हमगोन बिब्दिनो गुबुन हारिनि लंफेन गस्ला सुरिदारफोरखौ गानोब्ला गावनि हारिनि बर' हारिनि गोदोनिफ्रायनो सोलिबोनाय सोलिबोबाय थानाय बर'नि दख'ना आर'नाइ गामसा आरिफ्रा गोमालांनो हमगोन बिनि थाखायनो गावनि हारिखौ सिनायथि होनो थाखाय दख'नाखौ गानबाय थानांगोन अब्लासो गावनि हारिखौ सिनायथि होनो हागोन बिनि थाखायनो समाज एबा गावनि हारियाव गाननाय जोमनायजों लोगोसे गावनि हारिनि धोरोम आसारखान्थिखौ दिन्थिफुंनो हायो थिग बेबायदिनो गाननाय जोमनाय आसो मानसिनि दोहोरोम आसारखान्थिखौ दिन्थिनो हायो आरो गावनि हारिमुवाव सिनायथि होनो थाखाय गोबां मानसियानो गावसिनि गाननाय जोमनायखौ बाहायो मानोना गावनि हारिमुआव गावनि हारिखौ सिनायथि होनो थाखाय गोबां मानसियानो मालायनि गानग्रा जोमग्राखौ सेनो हमबाय आरो बेजों लोगोसे गाव गावनि हारिनिखौ गुबुन हारिनो गाननो जोमनो फोरोंनो हमबाय बिनि थाखायनो दा गावगावनि हारिमुखौ बांद्राय खेल खालामला बिनि थाखायनो गाव गावनि हारिया गोमालांनो हमबाय बिनि थाखायनो गावगावनि हारिखौ फोथांना लाखिनो थाखाय गाव गावनि हारिनि एबा गोदो गोदायनिनो आबै आबौमोना सोरजिबोनाय बर' हारिनि दख'ना गामसा आर'नाइ आरिफोरखौ गानोब्लासो बर' हारिनि हारिमुवा थांनानै थागोन अब्लासो समाज आव बर'फ्रा गुबुन हारिजों नासयजानाय नङा आरो बिजों लोगोसे बर' हारिनि गेजेराव गेजेरावबो गोबां बायदि रोखोमनि दोहोरोम आसारखान्थिफोर दंसै थिख बेबायदिनो गावनि हारिनि हारिनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनो थाखाय गिबियाव गाननाय जोमनायखौ खोमानो मोननाय नङा बिदिनो बर' हारिया बर' हारिया गावनि हारिमुखौ फोथांना लाखिनो गावनि हारिनि गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय सि जोमफोरखौ गाननानै थाबाय थायोब्लासो गावनि हारिखौ सिनायथि होनो हागोन आरो दानाय लुनायखौ खोमाब्ला गावनि हारिया गोमालांनो हमगोन बिनिखायनो गावनि हारिमुखौ सिनायथि होबाय थानो थाखाय गिबियावनो आइजो माहारिया दानाय लुनाय सि जोम दायो हिसानसालियाव आरो बे हिसानसालियाव दख'ना आर'नाइ बिहु फालि फास्रा सिमा बायदि दानाय जायो बिजोंनो गावगावनि हारिखौ सिनायथि होनो हायो आरो बे हारिमुनि गेजेरजों हौवाफोरखौबो गामसा आर'नाइ गस्ला आरिफोर गाननानै गाव गावनि हारिमु सिनायथि होनाय नुनो मोनो जेरै बर' हारिनि हारिमुखौ सिनायनो थाखाय बाथौ दोरोमनि खेराय फोरबो होनायाव बेयाव मोनसे मिथिनो हायो आरो खाम ज'था सिफुं सेरजा आरिजोंबो बर' हारिखौ सिनायथि होनो हायो बर' हारिमुखौ सिनायथि होनायनि गुबै जाहोनानो जादों बर' हारिया गाव गावनि गाननाय जोमनायखौ मोजाङै गानबाय थानांगोन